हम ने पहली बार तैरना अपने जो एन टी पी सी का स्विमिंग पोल था उसी में हम ने स बसे पहले तैरना शुरू किया सब से पहले जो हम को तैरना सिखाया हमारे पापा ने हमारे पापा ने किस तरीक़े से स्विमिंग किया जाता है उसके उस तरीक़ों को हम को टिप्स शेयर किया कि किस तरीक़े से हाथ को पानी में डालना है किस तरीक़े से पानी में उतरना है किस तरीक़े से पानी से हमें बचना है और तैरना है ये पहला काम हम ने अपने पापा से सीखा फिर उसके बाद हम ने तैरने के लिए एक स्विम टीचर को ज्वाइन किया और उस ने हमें एक अच्छे से तैरने का ट्रिक बताया और हमें रोज़ स्विमिंग में प्रैक्टिस करवाया जिस से हम स्विमिंग सिख गए पहले हम पानी से डरते थे लेकिन जब स्विमिंग करने लगे तो उसके बाद हमें पानी से बिल्कुल भी डर नहीं लगता